आङो भैरबकुन्ध'आव पिकनिक था जानो थांनो मोजां मोनो लोगोफोरजों मानोना जों भैरबकुन्ध'आवनो दै नुनो मोनो दै खारनाय जों अन्थाइबारियाव जनो हायो लोगोफोरजों ज' ज' रायलाइनो हायो गेलेनो हायो मोजां हाजो नुयो बायदि बायदि नुयो आरो जों मालाबा पिकनिक जानो थाङा न'वावनो थायो बिदिनो न' वावनो प्लेनिं जगोन उन्दुगोन थागोन बिदिनो गेम गेलेगोन ओमफ्राय बिदिनो इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय टिभि नायगोन इन्टारमेन्टनि थाखाय बिदिनो जोङो गामियावबो थांगोन बिदिनो लोगोफोरदों गामिनि लोगोफोरदों मालाबा नखरनिदोंबो थाङो गामिदों आलासि जानो थाङो आलासि आबौ आबै आयंनि न'वाव थाङो आलासि थानो थाङो बिदिनो बायदि बायदि जायगायाव थाङो लोगोफोरनि न'वाव थाङो बिदिनो आरो टावनफोराव थाङो गिदिंनो मानो बिदिनो सम समबो जायगा बेलेक बेलेकआव थाङो गिदिंनो मानो जों पिगनिकखौ बोसोराव बिदिनो खोन्नै खेबथाम जानो थाङो हायो गर'म बोथोराव बांसिनै जों गरम बोथोरावनो थांनाय जायो पिगनिक होनबा भैरबकुन्ध'आव थांनाय जायो मानि बेयाव दैसा दङ दैसायाव जोङो थुखैनोबो हायो दुगैनो हायो मोजांनो फ्रेस जानो हायो बायदि बायदि